मोटे मोटे लोक आसता न्हू ते पयशे दिता देवळांनी मागीर ते पयशे ती हाका यूज करता प्रोग्राम आसता तांकां मागीर देवाचे वद्यापणां मागीर पावणेक सगल्याक ते पयशे यूज करता मागीर देवाचें काम आसता तेन्ना ते पयशे यूज करता मागीर गेमी आसता तेंच्यो तेन्ना यूज करता पयशे आनी मागीर ते कितें अशें देवाची गरज आसता तितले काम ते करता देवळाचे देवळाक मागीर डेकोरेशन करपाचें माटो घालपाचो मागीर सगळें साफ सफाइ करपाचें तें मॅनेज करता जेवण मोटो लोक पयशे दिता पळय ते दवरता ते मागीर ते कॉमेटी तेंचे सांगता सगले सादो लोक बसो इल्ले इल्ले पयशे दिता आमचे सारके कोण शंबर रुपया कोण पांचशे रुपया आमी देवाक हेल्प करता कितें आसता तेन्ना भाजी दाळ सगले दिता आमी सगळे तेच लोक व्हडलो लोक करता अशे ना गरीब लोक बी दिता सगले मेळून सगळे लोक करता तशे गोंयान